असाजे शहर में घुमाइण लाई काफ़ी गाइड हूअं त आहिनि कोन पर हा ऑटो वारा जेके आहिनि जेके उहे वठी वेंदा आहिनि ऐं काफ़ी जॻहियुनि ते घुमाईंदा आहिनि उन खां सवाइ जेके आहिनि बसूं बि आहिनि त उहे बि पूरे शहर में बि घुमाईंदियूं आहिनि जीअं पुष्कर में बि वठी वेंदियूं आहिनि काफ़ी जॻह पुष्कर में बि घुमण जूं जॻहियूं आहिनि जेके उहे घुमाईंदा आहिनि उते जा जेके गाइड वारा आहिनि उहे काफ़ी जॻह घुमाए करे ऐं स्टेट चौपाटी घुमाईंदा आहिनि उन खां सवाइ बजरंगगढ़ ऐं तमामु ॿियूं जॻहियूं बि घुमाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो वहिंवार ऐं काफ़ी हद तक सुठो थींदो आहे ऐं सिंधी अगरि पाण में मिली वेंदा आहिनि त पंहिंजे पन जो अहिसास बि थींदो आहे असांखे तमामु सुठियूं सुठियूं जॻहियूं बि घुमाईंदा आहिनि ऐं असांखे ॾाढो सुठो बि लॻंदो आहे उन्हनि जो नेचर बि ॾाढो सुठो थींदो आहे उते जा सर्विस जेकी आहे ॾाढी सुठी थींदी आहे काफ़ी जॻहयुनि खे घुमाईंदा आहिनि पुष्कर बि वठी वेंदा आहिनि ऐं हर हिकु जॻह ते घुमाईंदा फिराईंदा बि आहिनि ऐं उहे काफ़ी हद तक अलॻि अलॻि भाषाऊं बि ॻाल्हाईंदा आहिनि तमामु स घणी जीअं सिंधी बि ॻाल्हाईंदा आहिनि असांखे ॾाढी उहा सिंधी सुठी लॻंदी आहे इन खां सवाइ मराठी गुजराती बि ऐं राजस्थानी भाषाऊं बि हिंदी भाषा बि घणे नमूने सां ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿाहिरां बि माण्हू ईंदा आहिनि अंग्रेज बि ईंदा आहिनि ऐं उहे बि काफ़ी हिते अची करे मज़ो वठंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं हमेशह हिते घुमण फिरण लाइ सभु ॼणा ईंदा आहिनि ऐं घुमंदा फिरंदा आहिनि जंहिंखे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे ऐं हमेशह घुमण जे लाइ रेडी हूंदा आहिनि